सारें शा पैह्लें मिगी जेह्का क्वश्चन पुच्छेआ गेदा ऐ अ'ऊं ओह्दा जिक्र करनी मिगी जेह्का क्वश्चन पुच्छेआ गेदा एह् पुच्छेआ गेदा कि केह् केह् नैचुरल मैथड़ न जेह्दे कारण जेह्ड़े सारे जानवर न उंदी केयर करी सकने उं'दी देखभाल करी सकने ते मिगी अग्गें पुच्छेआ गेदा कि जेह्के जेह्के साढे बजुर्ग लोक न उ'नें असें गी केह् केह् सलाह् राय दित्ती दी ऐ एह्दे प्रति कि कि'यां जानवरें दी जेह्की देखभाल करनी दिक्खो सारें शा पैह्लें अऊं सनां ते अऊं ग्रां च रौह्न्नीं ते बहुत सारे जानवर असें बी बड़े सारे जानवर रक्खे दे ते मेही जेह्कियां होंदिया जां जेह्की गवां होंदिया एह् सारे जेह्के जानवर होंदे इ'नें गी रुट्टी जेह्की इ'नें ई बहुत ढंगै दी थ्होनी चाहिदी इं'दी रुट्टी इं'दी ताकत होंदी ते अगर रुट्टी थ्होग इ'नें गी ते इ'नें गी बहुत जैदा ताकत औंदी ते सजरा घाऽ खलाना चाहिदा ते बाकी इ'नें गी खुह्ल्ला बी छोड़ना चाहिदा ते बंद बंद नेईं रक्खना चाहिदा ओह्दी वजह् कन्नै इं'दे अंग जुड़ी जंदे ते बहुत जैदा कमजोर होई जंदे ते जिस स्हाबै दे कम्म में कीते दे अपनी जिंदगी च तां अ'ऊं सनां तां अ'ऊं बहुत बार अपने जानवरें गी तलाऽ पर लेई जंदी जित्थै एह् जानवर जेह्के तारी मारदे जित्थै इं'दे अंग खुह्लदे सारे जानवरें दे जेह्दे कारण एह् बहुत जैदा फ्रैश फील करदे ते बहुत जैदा अच्छा बी मैसूस करदे एह् जानवर ते बाकी अ'ऊं सनां तां जेह्की राय मिगी थ्होई दी ऐ मेरे बड्डे बजुर्गें शा मेरे दांदें शा जेह्की मिगी राय थ्होई एह्दे प्रति ओह् एह् ऐ कि जेह्के जानवर जि'यां कोई बमार होई जंदा ओह् जानवर कुसै गी बहुत जैदा बुखार आई जंदा ऐ अपनी अपनी प्राॅब्लम होई जंदी इ'नें जानवरें गी कोई तां इं'दी देखभाल करनी चाहिदी ते इ'नें गी जिस चीजें दी कमी होए इ'नें गी ओह् देना चाहिदी इ'नें गी इ'यां चीजां नेईं देना चाहिदी जेह्के चीजें दी कमी होए उ'ऐ देनी चाहिदी होर अगर कुसै जानवरे गी उन्न होई जा जां बाल होई जा न ओह् कतरने इ'नें गी नोहालना टाइम टू टाइम मालिश बी इ'नें करनी चाहिदी ओह्दें नै जानवरें गी थुआढ़ी सुर्त फिरी जंदी एह्दे कारण जानवर जेह्ड़े होंदे ओह् बहुत जैदा फ्रैश ते अच्छा फील करदे ते बाकी जेह्ड़े कुत्ते बगैरा बी असे रक्खे दे ते उ'नें गी बी अस बहुत अच्छा खाना दिन्ने बिस्कुट बगैरा दिन्ने कुत्ते बी लेकिन कदें बी असें उ'नें गी फालतू चीज नेईं दित्ती ते जिसलै ओह् बाह्र आई जा तां बहुत जैदा रेत होई जा कोई इस स्हाबै दी चीज नेईं दित्ती इ'यै में राय लैत्ती दी अपने बड्डे शा कि जेह्ड़े जा जानवर अगर रक्खने तां उं'दी पूरी देखभाल रक्खनी चाहिदी ऐसा बी नेईं ऐ कि उ'नें गी खुह्ल्ला छोड़ी देओ इं'दी अजादी आस्तै उ'नें गी इन्ना खुह्ल्ला छड्डो कि आखिर ओह् रुलकिया न कुतै एह् सब होई जा उं'दे कन्नै इन्ना बी खुह्ल्ला निं छोड़ो ध्यान रक्खो उ'नें जानवरें दा ते बाकी अगर कोई जानवर दी डंगा निं ऐ जां किश निं ऐ कोई अंग पंजे दा नुआढ़ा ते ओह्दे आस्तै बी ओह्दा पूरा ट्रीटमैंट चलना चाहिदा उसी पूरी रुट्टी थ्होनी चाहिदी ते कोई बी अगर कोई कमी होऐ उसी ते नुआढ़ी ओह् पूरी होनी चाहिदी इ'यै जेह्की होंदी इ'नें जानवरें दी कमी बगैरा पूरी होनी चाहिदी ते एह्दे कारण एह् जानवर जेह्ड़े दुनिया उप्पर बहुत जैदा समां बताई सकदे ते बाकी मेरे जेह्ड़े जानवर न ऐटलीस्ट ठारां सतारां साल कड्ढी ओड़दे आराम नै कड्ढी ओड़दे क्यूंकि में उं'दी बहुत जैदा केयर करनी मेरा पूरा परिवार उं'दी केयर करदे अस पूरा परोआर उं'दी केयर करदे उ'नें गी टाइम टू टाइम पानी देना ऐसा निं ऐ इक दिन छोड़ी देई ओडे़ इक दिन छोड़ी देई ओड़चै तां बहुत जैदा प्राॅब्लम होंदी ऐ जानवरें गी बेजुबान जानवर होंदे ओह् ओह् बोल्ली निं सकदे लेकिन उ'नें गी बहुत जैदा कश्ट लगदा उं'दी पीड़ असें समझना चाहिदी जिन्ना जैदा होई सकदा उ'नें गी अच्छा फील कराना चाहिदा जे ओह् चांह्दे न उ'नें गी उस स्हाबै दी उं'दी मदद करनी चाहिदी अ'ऊं सारें गी इ'यै राऽ दिन्नी कि अगर तुसें जानवर रक्खे दे ते उं'दी मदद करो उ'नें गी कोई कमी निं होनी चाहिदी उ'नें गी कोई बुखार बगैरा किश निं होना चाहिदा इ'यै सनाना चाह्न्नी अ'ऊं